हमरा गाँवमे जे दशहरा मेला लागै छै तऽ ओ दश दिन होइ छै पूजा पाठ बढ़िआँ निहत होइ छै हमहुँसभ नवरात्रि बैठबै छियै तऽ सभ बहुत मेला रहै छै दशो दिन एतय जे मण्डन धाम छै ओतओ तीन गो मूर्ति मण्डन बाबाके बैसल छनि ओकरो तऽ बहुते मान छै सभ ओकर टुटि गेलै हन ओकरा छारै छै जनसभ लागल छै खर माटि आबि रहल छै ओकरा फेर रंगटिप देतै बनेतै देब फेर दशहरा लगालियो मण्डन धाम बहुत बढ़िआँ बनि जायत ओहिसॅं पूजा पाठ होइ छै दुर्गा पूजा कनि देर रहै छै तऽ छठि मायमे उद्गार भेल सर्वोदयके सर्वोदय पर होइ छै तऽ ओ ओहो बहुत बढ़िआँ होइ छै नामी गामी छै दशहरा पूजा ओहि लिय तऽ गाम दशहरा लिए बढ़िए छै तीन ठिन चारि ठिन मेला लागै छै रामनवमियो लागै छै एहि महिषीमे ओहो बढ़िए होइ छै तारा माय लग लागै छै फेर दुर्गो पूजा होइ छै पाँच सात गो मंदिल छै काली माय छै तऽ सभ चीज़के पूजा होइ छै मंगल मंगल तऽ बलिदान होइ छै दशहरामे पाराओ परै छै जेकरा जे मनोकामना पूरा होइ छै से तारामाय पूरा करै छै ओ अपन आबिक छागर देलक जेकरा जे मन भेल मिठाई चढ़ेलक देलक तऽ सभ चढ़ेलक तऽ ख़ुशीनमासॅं अपन गेल चढ़ाय बढ़ायकऽ